हम जे छै से भारतीय रेस्टोरेन्टके बात बारेमे बात कऽ रहल छी जेनाकि अपन भारतमे जे छै आब तऽ बहुत जे छै से एकपर एक जे छै से अहाँके रेस्टोरेन्ट खुलि चुकल अइ जेकि हर जिलामे हर राज्यमे जे छै से जेहन तरहके अहाँके पइसा अइ ओहन तरहके रेस्टोरेन्ट घुमि सकै छी आओर जे छै से पसन्दीदार एकसँ एक जे छै से जे चाइनीज फास्ट फूड जकरा अहाँ जे छै हमसभ मैथिलीमे मतलब जे छै से जकरा चाउमिन बर्गर आओर जे छै से बहुत तरहके जे छै से नॉनवेजो फास्ट फूड जे छै जेनाकि अहाँके भऽ गेल चिकेन माँस मछली अण्डा आओर जे छै स्वादिष्ट स्वादिष्ट तरहके भोजनके प्रावधान जे छै अहाँके रेस्टोरेन्टमे रहै छै आओर जे छै से काफी स्वादिष्टो स्वादिष्टो भोजनसब रेस्टोरेन्टके रहै छै खासकऽ कऽ जेनाकि हम एखन मिथिलामे छी मिथिलोमे जे छै से एगो अहाँके जे छै मधेपुरा जिलामे जे छै जेनाकि हम मधेपुरा जिलामे पढ़ाइ करै छी ओतऽ जे छै से ओ चौका चौका रेस्टोरेन्ट नामके जे छै रेस्टोरेन्ट छै ओतऽ जे छै से अहाँके कड़ाही पनीर चिकन पनीर बहुत स्वादिष्ट तरहसँ जे छै से बनाएल जाइ छै जेकि जेकि प्राइसके मामिलामे बहुत महगा महगा तऽ रहै छै थोड़ा लेकिन काफी ज्यादा स्वादिष्टो रहै छै जेकि जकर साथमे अहाँ जे छै से चावल लऽ सकै छी आओर जे छै से नान नानके नान रहै छै चिकन नानवेज नान आओर जे छै से अहाँके जे छै से बहुत तरहके जे छै से अहाँके पिएके लेल जे छै से पानिके साथ साथ शरबतो जेना जकरा जेनाकि हमसभ मिथिलामे शरबत रहै छै ओतहु जे छै बहुत तरहके लिम्का माजा एहन तरहके जे छै से बहुत तरहके वेराइटीके मिठाइ आओर जे छै बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजसब जे छै से रेस्टोरेन्टमे बनैए आओर जे छै ओतऽ जे छै खेलाके बाद काफी जादा आनन्दो अबैए आओर जे छै से ई आओर जे छै इएहसब जे छै हमरसभके मिथिलामे जे छै से बढ़िआँ बढ़िआँ रेस्टोरेन्ट आइके डेटमे दिनपर दिन आओर शहर शहरमे खुलले जाइए ओहिके लेल रोक नहि छै बढ़िआँ बढ़िआँ रेस्टोरेन्ट टॉप टॉप किलासके रेस्टोरेन्ट जे छै से हमरसभके मिथिलामे अइ आओर जे छै से खासकऽ कऽ जे छै से आओर बढ़िआँ बढ़िआँ स्टेटमे जे छै से बढ़िआँ बढ़िआँ होटलमे जे छै ओहिओसब तरह तरहके जे छै से खानाके मिक्स मिक्सन छै आओर जे छै से बहुत तरहके वेराइटी छै बहुत तरहके क्वालिटी छै बहुत जहन अहाँके पइसा अइ तेहन तरहके अहाँके खाना खा सकै छी आओर खाना मँगा सकै छी घरपर होम डिलिवरीके से सुविधा देने छै देने छै सर देने छै बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेन्टसब बस इएहसब